बचपनके याद की कहै छै हमरा गङ्गा माइ छोड़ि कोनो की होयतै गङ्गामाइ हमे बुतरू रहियै ने तऽ गङ्गाजी आबै रहथिन तऽ छप्परके झोपड़ी रहै रऽ काठके चौकीपर दूगो तीनगो तीनगो चौकी चौकीपर चौकी रखिके तब ओहिपर बाढ़िमे चुल्हा मने ऊँच्चाके मट्टी धाएके बनबै रहै खाना आ छप्पर पर चढ़िके अपना समय काटै रहियै केनाहु केनाहुके ओहए दिन गङ्गेजी लग गङ्गे गङ्गाजीके बेटा भेलियै गङ्गेजीके तऽ छियै ओएह गङ्गेजीबला छियै बुतरू छियै तऽ आब ओहए भेलै पक्का ओ घर मकान डीह आब ओहिठिना परेशानी नहि छै आब खेत पथार डूबैत छै लेकिन घर दुआरि नहि डूबैत छै जखन घरो दुआरिमे पानि आइ जाए रहै ओ सीन याद बचपनके छै तऽ हमे आर तऽ बड़ा खुश होइ रहियै रऽ गङ्गा माइ अइला गङ्गा माइ अइला गाड़ियो ने कनी भीतरमे रहै हमरा आर तऽ बड़ा खुशी बुझाइ नहबै रहियै खूब मस्त मस्त गङ्गाजीमे कुदि कुदि नहबै रहियै तोरे एहए करे रहेगा हेरे हेरे ओ गरजैत रहै डुबि जेतै छौड़ा डुबि जेतै तऽ इहए सब जुग दौड़धूप करैत रहियै कुद्दै रहियै कुदि कुदि अपना खूब नहबै रहियै रऽ